नमस्ते दीदी क्या सब्ज़ी बना है बनाया दाल वह प ख़रीदने आज ख़रीदने के है

अच्छा किलो से टमाटर कितने में है आपको टमाटर लेना है आलू लेना है लेना है

कितने में कितने में आप देगा तब तो बहुत महंगा देता हाउ आप सस्ता मिले तब लेगा कि हम पच्चीस रूपये किलो आलू कैसे हैं अरे आपको बहुत सब्ज़ी महंगी है दो किलो चाहिए कितने में देगा वह पहले तो सस

और लेना है वह सब्ज़ी वह लौकी हाँ ऑफिस काम बताओ सब महंगा दे रहे हो तुम अरे तो महंगाई जबाऊ तो जनने में लै सकी की आपको की दस रुपये में लौकी है बाज़ार में और पन्द्रह में आलू है आप बोला

ब मिर्च कितने में देते हो तो इतना महंगा सब दे ह देगा तो कैसे वह लेगा भाई वह और दरे में कम में और दरे में कम में बा ठीक है और सब्ज़ी का है गोभी गोभी है हाथ जोड़ते हैं